जी तो मैं हूँ मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले से और मेरे यहाँ वोट डाला जाता है एक पर्चा पत्र के थ्रू और जो हमारी वोटर आई डी के थ्रू हमारे घर पर आता है और वो ले के हम को जाना पड़ता है जो हमारा वोट बूथ होता है उस जगह पर वो वहाँ पर जा कर जब हम वो पर्चा दिखाते हैं और अपनी साइन वग़ैरह करते हैं तो उसके बाद हमें वेरीफाइड किया जाता है कि हाँ आप वही पर्सन हैं आप जा कर तब वोट डाल सकते हैं फिर आप जाते हैं मशीन के पास आपके सामने रहते हैं सारे चिन्ह कि जिस पार्टी को आप वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी को डालें और उसके बाद सब से नीचे एक ऑप्शन होता है नोटा का जाे जो व्यक्ति किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालना चाहता है वो डालता है नोटा पर नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी अबव और यही सब प्रोसीज़र रहता है पूरा कि वोट जा कर डालने का और लोग अपनी पसंदीदा पार्टी या नेता जो भी हुए उसको वोट डाल देते हैं